پچھلے چاند بہاجیوں میں ہندوستان میں ابھرنے والی کچھ نئینے کی بات کیا جائے کام کے کی و جائے یو ٹیبی پر آج کل ویڈیو بنانا ایک الگ طرح کی ایک الگ طرح کے ابارنے والی نئی روزگار بن گئی ہے جس میں لوگوں کو موبائل کا استعمال کرتے ہوئے نئے نئے چیزوں کو دکھانا ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہندوستان میں نئے نوجوان آج کل نئی نئی چیزوں کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے نئی چیزوں کو ڈھونڈھ پا رہے ہیں اور وہ زندگی میں نئی نئی اپنا استعمال کر گزارنے کی کوشش کرے ہیں